हमारे यहाँ मुर्गी पालन होती है तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे यहाँ जो मुर्गी पालते हैं देखते हैं या हमारे हसबेन्ड भी मुर्गी पालन करते हैं तो हम लोग देखते हैं बाहर जो है उन्होंने एक फ़ार्म फ़ॉर फ़ॉरम बनाया है तो उसके चारों तरफ़ जाली लगी हैं जाली लगवाई गई है लोहे की और उसपे टीन रखवाई गई है तो वो बाहर जाते हैं बाहर से छोटे छोटे चूजे लाते हैं और उनको बहुत अच्छी साफ जगह पे रखा जाता है तो उनमें कोई बीमारी ना फैले वो मरे नहीं इसके लिए वो क्या करते हैं उनको टीका लगवाया जाता है टीके लगवाते हैं और दवाई सही मात्रा में किस मात्रा में इनको टीका लगना चाहिए और किस मात्रा में इनको दवाई देनी चाहिए इसके बारे में वो लोग घर पे जो आके बताया करते हैं कि आज ये दवाई लानी है ये इसके बारे में है या उनको उनका जो है हाइट नहीं बढ़ रहा है वो वो जो है ग्रोथ नहीं पा रहे हैं तो इसके बारे में वो लोग घर पे आके बताते हैं तो हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन करते हैं ये किस चीज़ की आप दवा ला रहे हैं अभी आपने छोटे छोटे बच्चे लाए हैं अभी से इनको दवा पिलाएँगे तो कैसा ये पी पाएँगे या नहीं पी पाएँगे दाना भी लाते हैं और दाना लाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ये कौन सा दाना है आप ये दाना कौन सा इनको खिलाएँगे जो छोटे चूजे होते हैं ना उनको उनके लिए जो है अलग से दाना लाते हैं तो हम लोग पूछते हैं ये कौन सा दाना है तो बताते हैं ये अभी छोटे चूजे हैं तो इनके लिए ऐसा दाना हम लोग लाएँगे और वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो उनको टाइम टाइम पे टीकाकरण करवाया जाता है टीका लगते हैं और वो बढ़ें मोटे हों और उनकी लंबाई बढ़े इसके लिए सारी दवाई लाते हैं तो हम लोग जब वो घर आते तो हम लोग पूछते हैं आज ये क्या लाए हो तो हर चीज़ बताते हैं कि और साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि जैसे यहाँ गाँव है खेतों में फ़ार्म बना है तो गाँव तक इनकी बदबू ना आए घरों तक कोई इससे बीमार ना हो इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से वो लोग ध्यान रखते हैं हमारे यहाँ हों या कहीं और हो हम तो यही सब लोग बताते हैं कि हाँ भाई अच्छे से रखना किसी को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो कोई गंदगी ना फैले और हमारे चूजे मरे नहीं तो यही सब उनको टाइम टाइम से खाना अनरसे के दाना देना है पानी देना है कैसा पानी देना है गुनगुना पानी या ठंडा पानी कितने समय पर पानी चेंज करना है और कितने समय पर इनको दाना देना है जैसे हमारे जो है ये कुक्कुट होते हैं इन मुर्गा या मुर्गी या कोई और पक्षी तो इनको जो है दाना हर टाइम ही दाना डालना है या फिर जाके टाइम टाइम से देना है या कौन सी दवा सुबह देनी है कौन सी शाम को देनी है तो जो मतलब इसके बारे में हमारे यहाँ पाले जाते हैं तो आते हैं बताते हैं हम लोग खेतों को जाते हैं देखते हैं पूछते हैं अभी कितना बड़ा हुआ जे अभी कितना नहीं हमारे यहाँ जो है हसबेन्ड यही काम करते हैं तो वो लेबर रखते हैं तो खेत वेत वो जब हम लोग जाते हैं तो उससे पूछते हैं भैया अभी कौन सी दवाई खिलानी है कौन सी नहीं खिलानी है तो बताते हैं अभी दीदी ये दवाई खिलानी है वो दोपहर के बाद वो देना है या इतने दिनों पर इसको टीका लगना है ये सब हमको हम लोगों को बताते हैं और ये जो छोटे छोटे चूजें होते हैं ये हमारे यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं वो तो अपने पापा से ज़िद्द करते हैं पापा मुझे ये घर ले जाना है तो घर हम नहीं ला सकते हैं क्योंकि गाँव में सबको दिक्कत सबको प्रॉब्लम होती है उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है उनकी साफ सफाई उनकी हर चीज़ के बारे में